नमस्ते बेटा नमस्ते जी हाँ मिल जाएँगे चार पाँच कलर के फूल मिल जाएँगे जी जी जी जी हाँ एक के जी दो सौ रुपये में मिलेगा जी एक हज़ार का हो जाएगा जी जी जी जी जी जी जी हाँ है तो नहीं लेकिन देखते हैं हम आपको ज़रूरत होगी फिर हम बुलवा लेंगे जी जी तो उनका चार्ज़ अलग से रहेगा अब ये फूल का चार्ज़ अलग रहेगा और वो उसका चार्ज़ अलग रहेगा नहीं जैसे वो हो गए डेकोरेशन करने वाला आएगा तो उसी के हाथ भिजवा देंगे लेकिन डिलेवरी चार्ज़ हम लेंगे हाँ पाँच पाँच सौ रुपये लगा लीजिएगा जी जी जी नहीं हम हाँ हम ऑनलाइन नहीं चलाते हैं हमको कैश दे दीजिए अगर जो आएँगे बंदे और उनके हाथ भिजवा दीजिएगा ठीक हाँ में आपको भेजेंगे आप तो देखिएगा और वो जो बताऍं हैं वो सब सारे फूल हमारे पास हैं हम भिजवा देंगे और ठीक है ठीक ठीक तो मंडे को भिजवा जी जी जी ठीक ठीक नमस्ते